आं आंनि न'नि जुनारफोरखौ दासान्दि आंनो जोथोन लायो जेनेबा मोसौ मोसौ दं दाव दं अमा दं बेफोरखौ आंनो बेसोरखौ जोथोन लानांगौ जायो जेनेबा गांसोनि थाखाय आदारनि थाखाय जोथोन लानांगौ जायो बिदिनो फुङाव खाहैयो सानसुयाव बिदिनो दै जगार खालामना होयो दै जगार खालामना होयो ओमफ्राय जायगा सोलायना होयो बेबायदिनो अमा फोरनोबो फुङाव आदार होनाय जायो आरो सानसुयावबो खनसे आदार होबावनाय जायो दै होयो मोनाबिलियावबो खनसे आदार होबावनाय जायो आरो आदारफोरबो होनाय जायो मोसौफोरखौबो जोथान लानाय जायो मोसौ गाइफोरखौबो जोथोन लानांगौ जायो हालुवाफोरखौबो जोथोन लानांगौ जायो मानोना हालुवाजों हालेवनो मोनो आरो मोसौनि माबाफ्रा गोबोरखिफ्रा बिनि खिनायफ्रा मैगं थाइगं गाइनाय फोनायाव हासार हिसाबै बाहायनो हायो बेनि थाखायनो जोङो बे न'वाव फिनाय जुनारफोरखौ जोथोन लानांगौ जायो जेन'बा मोसौवा मोसौखौबाबो मैसोखौबाबो अमाखौबाबो जोङो जोथोन लानांगौ जायो बेबायदिनो जोथोन लाबाय थायो बोरमानि बेलायावबो जोथोन लानांगौ जायो आरो जों बे जुनारफोरनिफ्रायनो जेन'बा बोरमानिफ्राय जानाय आदार हिसाबै जों मोननो हायो बोरमानिफ्राय ओमफ्राय बिदिनो रां आरजिनो थाखायबो फैसाबो फाननायनि बेलायाव फाननोबो हायो जोङो बोरमाफोरखौबो मोसौफोरखौबो बिदिनो नखरनि गोनां जायोबा जोङो गोनां जायोबा थाखा फैसानि गोनां जायोबा फाननो हायो आरो गाइखेरबो मोनो मोसौ गाइनिफ्राय गाइखेराबो जों लोंनो थाखाइ बाहायो न'वाव साहा हिसाबै बाहायनाय जायो गाइखेरखौबो आरो जों बुरजा दिहुननो हायोबा मोसौ गाइफ्रा इसे बुरजा थायोबा जोङो गाइ गाइखेरखौ फानहैनो हायो फाननो हरनो हायो न'निफ्रायनो फानहरनो हायोबो आरो जों गोबां लानो हायोबा मोसौफोरखौबो मानसि खाग्रा गुमग्रा जोथोन लाग्रा लाखिनो हायो जोङो आरो जों बेसोरखौ दोननो थाखाइ जेब्लाबो मोजां जायगायाव दोननांगौ जेनेबा बोरमाफोरखौ मोजां जायगायाव दोननो हानांगौ जोङो दान दोननांगौ आरो दोनोबो जोङो जेन'बा दै गांनाय समाव सान्दुं गोसायाव जोङो बोरमाफोरखौ सायायाव दोननांगौ मानोना बे बोरमाफ्रा सान्दुंखौ सहायनो हाया गरमखौ सहायनो हाया ओंखायनो सान्दुङाव थानो हाया बेसोर सायायाव दोनफै नांगौ सान्दुं गोसा जायोब्ला आरो मोसौफोरखौबो जोङो थानो थाखाइ मोजां जायगा बानायनानै हराव उन्दुनो थाखाइ जायगा बानायना होनाय जायो मानोना बिसोर मोसौफ्रा जोंनि गोबां हेल्फ खालामो जोंखौ बेखायनो जोङो मोसौ बोरमा अमायानो हग अमाफोरखौबो जोङो बेदरनि थाखाय आरो रां आरजिनो थाखाय अमाफोरखौबो फिनो हायो आरो फिनायबो जाखायो अमाजोंबो आथिखाल माबायाव जुगाव गोबां थाखा आरजिनो हायो बेबायदिनो गोबां बुरजा बुरजा लानानै बिजिनेस थाइप फालांगि थाइपबो खालायनो हायो जोङो अमाखौबो बेबायदिनो बाराय लांबाय थानो हायो आरो जोङो बे मोसौ दोनग्रा बोरमा दोनग्रा अमा दोनग्रा जायगाफोरखौ जोबोरैनो जोथोन लनांगौ जायो मानोना बे बोरमा दोनग्रा मोसौ दोनग्रा अमा दोनग्रा जायगायाव खाथि खालाफ्राव हाग्रा बंग्रा दोननो नाङा जोङो हाग्रा बंग्रा दोनोबा बे हाग्रानिफ्रायनो जेन'बा बायदिसिना बिसगोनां जेन'बा जिबौ माबा माबिफ्रा फैनानै नस्थ' खलामनो सान्स थायो बेखायनो जोङो जोथोन लानांगौ जायो आरो साखोन सिखोन बेमार आजार जानाय समावबो जोङो नांगौ बायदियै बोरमाफ्रा मा जादों ओमफ्राय मोसौफ्रा बबे समाव मा जादों बेखौ डक्टरफोरनि फरामरस' लानानै बिजि थुनांगौ जायो मुलि होनांगौ जायो बेबायदिनो जोङो मोसौ बोरमा दाव बेफोरखौ अमाफोरखौ जोथोन लाबाय थानांगौ जायो